अडिय' बुक्सआ जाबाय मोनसे अडिय' बुक्स लाइब्रेरि जेरै जोङो बिजाबफोराव बे बिजाबाव गोबां रोखोमनि गियानफोर मोननो हायो जेरै मोजां मोजां नभेलफोर जों खेबखांनानै लानो हायो आरो बेनिफ्राय जों गियान सोलोंनानै गुबुनफोरनो सेयार खालामनो हायो जोंनि रोंगौथिखौ आरो बैफोर गुबुन मानसिफोराबो जोंनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो बेफोरबायदि आरो जों अडिय' बुक्सफोरखौ फरायनानैहाय जेंनि मेन्टेल फिजिकेल हेल्थफोरखौ जों थाजिम खालामना लाखिनो हायो स' बेबयदिनो अडिय' बुक्सफोराव मोजां मोजां पजिटिभ सान्थौनि लिरगिरिफोरा लिरना गालाङो जायखौ जों फरायनानैहाय जोंनि गोसोफोरावहाय सोदांना लाखिनो हायो जेरै बै लेखाफोरावहाय जेरै गेदेर गेदेर मानसिफोरा लिरना गालाङो जेरै पजिटिभ क्व'त्स बेफोरखौबो जों फरायनानै जोंनि गोसोफोराव सोनानै लानो हायो आरो गुबुनफोरखौबो जों फोरोंनो हायो थिक बेबायदिनो अडिय' बुक्सआ मोनसे पजिटिभ प्रडाक्ट आरो आं बेखौनो पजिटिभ प्रडाक्ट होननानै सायख'नानै लायो मानोना जोङो अडिय' बुक्सनिफ्राय गोबां रोखोमनि गोबां गियानफोर मोननो हायो जेरै जोंनि गोसोफोरा थाजिम मोनग्लायो बेफोरखौ फरायनानै बेबायदि आरो